अपना सहरसा जिलामे जे छै से बहुत तरक्की भए रहल छै लड़का लड़कीसभ अपन अपन पढ़ैत लिखैत छै अपन अपन आगाँ बढ़ैत छै बहुत जे छै बेरोजगार छै पढ़ि लिखि कऽ नहि कोनो काम करैत छै अपन बाहर रहैत छै बाहर कमाबैत छै कोइ मजदूरी करैत छै बहुत बेरोजगारसभ छै सरकार एहिपर ध्यान नहि दैत छै जे एतेक भीड़सँ एतेक कष्टसँ लोग माए बापकेँ माए बाप अपन अपन बच्चासभकेँ पढ़ाबैत लिखाबैत छै तऽ एहिपर कनी ध्यान दियै जे कतेक दिक्कतसँ पढ़बैत लिखबैत छै तऽ एहि लए कऽ अपनसभ अपन अपन घरमे पढ़ैत छै जकरा जितनामे छै क्षमता अपन आगाँ पढ़ाबैत छै जे गरीब परिवारसँ छै तऽ कमे पढ़ल लिखल छै कमे पढ़ैत छै जे अमीर छै ओ अपन आगाँ दोसर जगह दैत छै पढ़य लेल दोसर जगह पढ़ैत छै जकरा जितना होइत छै क्षमता अपन पढ़ाबैत लिखाबैत छै तऽ अपन जिलामे इएह मतलब बहुत आगाँ भेलै एहिमे बहुतसभ गाँवमे सहरसा जिलाके जितना गाँव छै सभमे लड़का होइ लड़की होइ सभ पढ़ैत छै लिखैत छै आओर अपन जे होइत छै कोइ ककरो नौकरिओ भए गेल छै ककरो नहिओ भेल छै बहुत बेरोजगारो छै तऽ एहिपर सरकारकेँ कहैत छियै जे अपन ध्यान दै हमसभ गरीब छी गरीबपर ध्यान दियौ हमहूँसभ कोनो एहन काम हेतै जे लागि जायब तऽ आगाँ बढ़ि सकैत छी